नमस्ते नमस्ते अच्छा हाँ हाँ जी अच्छा तो सीट आपको चाहिए तो सीट वाला तो ऐसे इंतज़ाम है नहीं कोई सब बुके हैं हाँ हाँ तो पैसा बढ़ाए बढ़ जाई तो मिल जाई पैसा कम से कम चार हज़ार लगी कै लोग हैं कै लोग हैं अच्छा हाँ तो चार पाँच हज़ार रुपैया लग जाई हाँ सीट मिल जाई आपके इहाँ यहाँ से हम यहाँ फिर अब जहाँ जहाँ आप जाओगी वहाँ वहाँ ले जाएँगे हाँ तो मथुरा जाना है और जहाँ जइहो तहाँ पहुँचा देंगे जहाँ तक गाड़ी जाई जहाँ तक जाई हाँ हुंवो पहुँच जाई ह्म्म हाँ हाँ सबको घुमा देब ह्म्म हुंवो पहुँच जइहो वापसी हाँ आप जहाँ जहाँ जवइया हो पाँच लोग हओ जहाँ जहाँ ठीक लागे तहाँ तहाँ आप लोग चल देओ हाँ अयोध्या में दो तीन हज़ार रुपये लगिहें वहाँ तमाम से मंदिर हैं पूरा मेला घूमो हर एक चीज़ वहाँ देखै के मिली हाँ जो जो चीज़ देखियो वहाँ सब मिलेगा देखने का बहुत से मंदिर हैं हाँ मथुरा में बहुत ज़्यादा हैं मंदिर हुआँ भी बहुत मथुरा औ वृंदावन गोकुला ई सब बहुत से मंदिर हैं हाँ हुआँ लगिहैं आठ दस हज़ार रुपा क्योंकि पाँच सवारी है ना हाँ तो दस हज़ार मान के चलो और क्या हाँ हुआँ हर एक चीज़ जो चीज़ लेवइया होइयो जो देखइया होइयो ऊ चीज़ देखै के मिली सब चीज़ खरीदे वाली मिली हाँ मथुरा में अच्छा लगतएँ नमस्कार नमस्कार